असांखे सरकारी हॉस्पिटल ॾाढी वणंदी आहे छाकाणि त उते आहे नि झटि तात्कालिक में केस खणंदा आहिनि ऐं हुते घड़ी घड़ी डॉक्टर ईंदा अहैनि ऐं तपास बि कंदा आहिनि ऐं प्राइवेट में इहो अंतर आहे जो हुते डॉक्टर हिकु दफ़ो ईंदो आहे ऐं हुते असांखे पैसा बि वधारे ॾियणा पवंदा आहिनि ऐं रूम जो बि भाड़ो ॾियणो पवंदो आ्हे ऐं तंहिंखां पोइ सरकारी में छा हूंदो आहे की हुते पैसा हिकु रुपए बि न पवंदो आहे ऐं झटि झटि डॉक्टर अची करे जल्दी जल्दी मरीज़ मरीज़ जो इलाज करे वठंदा आहिनि ऐं जल्दी जल्दी शेवा करे वठंदा आहिनि जीअं उहे जल्दी चाक थी वञे